गल्ल कीती जा अगर स्पोर्टस दे बारे च ते जम्मू कश्मीर दी स्पोर्टस च बड़ा डवेलपमैंट होई ऐ अलग अलग तसीलें च अलग अलग ब्राचां न ओह् डवलपमैंट होई स्पोर्टस दी बड़े लोग स्पोर्टस दे प्रति हून अपना मतलब कि दस्सा दे न कि ठीक ऐ अस बी स्पोर्टस च बड़ी रूचि लै दे न इस बेल्लै हून अलग अलग पंचायतें च इस बेल्लै सारें गी कुहै ई क्रिकेट किट्ट थ्होइयां न कुहै ई बैडमिंटन दी किट्ट थ्होइयां न कुहै ई फुटबाल थ्होए न कुहै ई बालीबाल थ्होए न इ'यै साढ़ी इत्थै डिवलैपमैंट बड़ी होआ दी ऐ डवलैपमैंट दी गल्ल कीती जाऽ ते विजयपुर च हून ओह् बना दे न स्टेडियम बना दा ऐ जम्मू कश्मीर दी इक बड़ी बड्डी मतलब गल्ल ऐ साढ़े लाह्गै स्टेडियम बनी आ हर इक बच्चा मतलब कि फ्ही हून अपना जेह्ड़ा दस्सी सकदा ऐ अपना मतलब अपने प्रति जेह्ड़ा के ओह् किस बेल्लै किस पर पोस्ट पुज्जना चाह्दां ऐ ओह् दस्सी सकदा ऐ किस दी खेलने दी क्षमता ऐ ओह् दस्सी सकदा ऐ बड़े लोग न जेह्ड़े केह् स्पोर्टस दे प्रति अपना कैरियर बी बनान लग्गे न केईं लोग बड़े मतलब कि जेल्लै उ'नेंगी पता लग्गेआ कि एह्दे बिच्च उं'दा कैरियर ऐ एह्दे बिच्च पैसा ऐ ओह् बहोत लोक मतलब कि अपना पैसा बी लग्गी पे न कमान ते बोह्त लोग जेह्ड़े न ओह् स्पोर्टस दे प्रति अपना आइयै ते अपना बी कैरियर बना दे न हून गल्ल कीती जा कि साढ़ी जेह्ड़े साढ़े ग्रांऽ दे बारे च सानूं बी इस बेल्लै बैटमिंटन दा पूरी किट थ्होई ऐ बैटमिंटन थ्होए न नैट बगैरा थ्होए न होर बगैरा बैटमिंटन दी सब किश पूरी किट्ट मिली ऐ साढ़े चा बड़े लोग हे जेह्ड़े पैह्ले कि बेह्ले रौंह्दे हे उ'नें गी पता निं ऐ हा कुछ बैटमिंटन केह् चीज होंदी ऐ जेल्लै एह् बैटमिंटन सानूं थ्होए न साढ़े इत्थै जगह ही खाली बैटमिंटन बगैरा उत्थै खेढ़न लग्गी पे बड़े लोग जेह्ड़े खेढ़ना अपना उ'नें गी नशे कोला जेह्ड़ी मेन गल्ल ही नशे कोला दूर होइयै इत्थै आनी ओह् बैटमिंटन लग्गी पे खेलन केईं मुड़े हे ते घर बैठे दे उं'दे अंदर नैग्टिव सोच आंदी ही कि नेईं कि अहें नशा नशे मतलब नशे उप्पर उं'दी नैग्टिव सोच ही उं'दी नशा करी लैगे तां एह् होई जाह्ग उं'दी एह् सोच ना बड़ी डवलप होई ऐ मतलब नशे कोला बड़े दूर होइयै जींदे अहें ते बड़ा थैंकफुल अपनी गौरमैंट ताईं करनें आं कि जेह्ड़े सानूं इस चीज थ्होए न जेह्ड़ियां किट्ट बगैरा थ्होइयां न जेह्दी वजह कन्नै अहें नशे कोला दूर रेह् ते गेमें दे प्रति अहें आए क्योंकि अज्ज कल मैक्सीमम लोग जेह्ड़े गेमें ई भुल्लदे जा दे न जिं'दी वजह् कन्नै अहें फेर इक बारी थैंकफुल करनें आं गौरमैंट दा जि'नें किटां दित्तियां ते लोकें ई जागरत कीता कि तोहें इस बक्खी ध्यान देओ अजकल्ल मैक्सीमम लोक न सोशल मीडिया दे यूस पर होई जंदे न शोशल मिडिया दे यूज उप्पर होई जंदे न उं'दी वजह कन्नै उ'नें गी केह् होंदा ऐ कि गेम दे प्रति जेह्ड़ा उं'दा दमाग ऐ ओह् दूर होंदा जा दा ऐ जि'यां गौरमैंट ऐ ते गौरमैंट ने सानूं इ'यै दित्ता ऐ गेमां बगैरा दित्तियां न उं'दी वजह कन्नै हून जेह्ड़े मुड़े न जेह्ड़े पैह्ले जिं'दा दमाग जिं'दा नगटिव हा हून उं'दी सोच पासिटिव होंदी जा दी ऐ पाजिटिव किस गल्ल उप्पर होआ दी क्योंकि उ'नें गी इस गल्ल उप्परा गेमस प्रति उ'नें गी पैसा थ्होआ दा ऐ उं'दा कैरियर बना दा ऐ उं'दा जि'नें गी उं'दे बी मा प्यो खुश न ओह् बी खुश न जिं'दा घर चला दा ओह् बी खुश न आं जी बस